मां पंहिंजे घर जे कमनि खां पंहिंजे लाइ थोरो समय कढी करे सिलाई कंदी आहियां छो त मूंखे सिलाई करण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे मुंहिंजी वॾी फैमिली हुजण जे बावजूद बि मां पंहिंजे लाइ थोरो सिलाई लाइ समय कढंदी आहियां घर जे कम करण खां पोइ ॿारनि खे स्कूल मोकिलण पढ़ाई करण खां पोइ बि मूंखे अगरि थोरो सो बि समय मिलंदो आहे त मां उनमें सिलाई कंदी आहियां मूंखे सिलाई करण जो ॾाढो शौंक़ु आहे सिलाई में मां फ्राकू सिबंदी आहियां सलवार कुर्ता सिबंदी आहियां ख़मीस सिबंदी आहियां ईअं घणे ई कुझु सिबण लाइ हूंदो आहे या फिर मां बुनाई करण लाइ स्वेटर बुनंदी आहियां नंढनि ॿारनि जा पजामा नंढनि ॿारनि जा जुराब हथुनि जा इहे सभु सिबंदी आहियां मूंखे सिलाई करण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छो त मुंहिंजी माउ खे बि सिलाई करण जो ॾाढो शौक़ु हो मां पहिरीं पंहिंजी माउ खां सिलाई करण सिखियमि तंहिंखां पोइ वरी मां मुंहिंजी ससु खां सिलाई सिखियमि छोकी मुंहिंजी ससु खे बि सिलाई करण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन मूंखे घणेई कुझु सेखारियो आहे सिलाई करण में उन घणेई सुठियूं सुठियूं सिलाई कयूं अथसि मां अॻिया पंहिंजी सॼी सिलाई मां पंहिंजी ससु खां सिखी आहियां टोप टड़ा ॾियण घणेई कुझु परदा सिबण घणेई कढ़ाइयूं बुनाइयूं घणेई शयुनि जो मां पंहिंजी ससु खां सिखी आहियां